हलो हा वकील मैम तव्हां वकील मैम था ॻाल्हायो न हा मैम मूंखे तव्हांखां हिकु एड्वाईस वठिणी हुई मैम तव्हां भई ॾिसो हर दफ़े ईअं थो थिए जॾहिं बि हाणे बि ईअं अॼु ॾिसो मां मॉल में वई हुयमि ॿाहिरि गाॾी बीहारे वई आहियां ऐं मुंहिंजी कोई ग़लिती बि न आहे ऐं पुलिस वारा ईअं गाॾी खणी विया आहिनि ऐं मथां खां वरी हलो असांखे हुनखां गाॾी खणी वञनि ठीकु आहे वरी असां कुझु चऊं था त असां सां गारियूं गंद था ॻाल्हाइनि त हीअं घटि वधि था ॻाल्हाइनि वरी मथां खां चऊं था त फाइन था लॻाइनि त इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे इननि जे त हिननि खे त पब्लिक जी सुरक्षा लाइ रखियो वियो आहे न त हे असां सां ई ग़लति ईअं था करनि इननि जो वरी मथां खां पैसा रसीदूं था असांखां कटाइनि हर दफ़े इहो ॿ टे दफ़ा मूंसां ईअं थियो आहे त हीअ त ग़लति आहे न त इन लाइ मूंखे कुझु रस्तो ॿुधायो मां पार्किंग में गाॾी लॻाई हुई पर हाणे उहो एरिआ ई ट्रेफिक वारो आहे त उनमें पब्लिक जी कहिड़ी ग़लिती आहे मां गाॾी पर्किंग में ई ल गाॾी जॾहिं असांजी पार्किंग मे आहे जॾहिं असांजी काई ग़लिती ना आहे त पुलिस वारा ॿियनि जा गुस्सा ॿी पब्लिक मां कढी करे ऐं हिन इहो फाईन था लॻाइनि मथां खां वरी गारियूं गंद था ॾियनि त इन लाइ त इहो ग़लति आहे न हा त हाणे तव्हांखां मूंखे अगरि एड सलाह वठण लाइ ई फोन कई हा त तव्हांखां पुछां हाणे मूंखे एक्शन खणणु खपे की न खणणु खपे पर हीउ ॿियों टियों दफ़ो ईअं थियो आहे मूंसां मां ॿियों टियों दफ़ो फाईन भरियो आहे प्लस हू फाईन भरण में को बि गाल्हाइनि था घटि में घटि इहो त ग़लति आहे न किथे बि साईं असां मां पंहिंजो ॿारु बि वठी वई आहियां मॉल में हिकु त गाॾी मुंहिंजी खणी विया आहिनि मथां खां मां बोक्स ॿार सां गॾु भिटिकंदे भिटिकंदे हेॾे ऑटो न मिले तकलीफ़ केॾी आहे आमु जनता जी ऐं मि उन खां पोइ ॿ टे ॾींहं अॻु ई मुंहिंजी हिकु साहिड़ीअ सां बि ईअं ई थियो हो उनजी बि गाॾी ईअं पार्किंग मां उनमां मॉल जे ॿाहिरां खणी विया आहिनि हुनखां बि हीअं फाईन वरितो अथऊं वरी उनसां बि घटि मथे ॻाल्हायो अथऊं हा भली पोइ जॾहिं चओ मां तॾहिं राज़ी आहियां मां तॾहिं अची वञा मां चवां पई अॼु ई एक्शन खणूं था इन ॻाल्हि ते हा हा ठीकु आहे त पोइ मां सुभाणे अचांव थी हा न जय झूलेलाल